हलो नमस्कार भैया तो सर दूध चाहिए थोड़ा पनीर वनीर ये सब चाहिए शादी है तो किस रेट में किस रेट में है यह अच्छा

अच्छा जितना चाहें उतना मिल जाएगा हाँ एक दिन पहले बताना पड़ेगा हाँ उसको एक दिन पहले बताना पड़ेगा उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी

एडवान्स कितना फ़िफ्टी पर्सेन जमा करना होगा

तो आधा जमा करा दें पहले हाँ तो रेट बराबर उतने रहेगा या

तो रेट दूध वाला रेट थोड़ा कम करो

हाँ पानी वाला दूध नहीं बनेगा उसमें पानी वानी नहीं चाहिए उसमें दूध में पानी नहीं होना चाहिए

पानी वाला दूध चाहिए भी नहीं उसमें बनेगा नहीं

नहीं वह तो बता ही देगा देखकर बता देगा

वह तो पहले देखकर बता देगा हाँ तब इसीलिए माल पैसा भी अच्छा है तो माल भी अच्छा होगा हाँ माल ठीक मिले तो पैसा तो लग ही जाएगा

चलो रेट रेट तो फिर ठीक है कोई बात नहीं रेट की तो बात नहीं लेकिन माल मिल जाए अच्छा मिल जाए

और पहले पैसा भी सही है तो माल भी अच्छा मिलना चाहिए फिर शादी वादी का मामला है उसमें दिक़्क़त होगी बाद में कस्टमर

हाँ पैसा अच्छा है तो माल भी अच्छा है फिर एक दिन पहेले बता देंगे फिर और क्या एक दिन पहले बता के पैसा जमा करा देंगे नमस्कार भैया